بہار میں مقامی کاروبار زیادہ تر روایتیں طریقوں سے چلتے ہیں جیسے چھوٹے دکانیں ہاٹ بازار اور سڑک کنارے اسٹال لوگ عام طور پر تحفے کس دکانیں کپڑے سبزی یا ماحولیاتی لحاظ سے محفوظ بیگ جیسی چیزیں بیچتے ہیں آج کل کچھ لوگ آن لائن اسٹور بھی کھول دیے ہیں تاکہ وہ زیادہ گاہکوں تک پہنچ سکیں کاروباری لوگ صارفین کو نبھانے کے لیے معیاری مال مناسب قیمت اور دوستانہ سروس فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بازار میں دوسرے دکانداروں سے بہتر مقابلہ کر سکیں مقام کاروبار کی کامیابی کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کس حد تک خریدار کی صورت کو سمجھ کر سستی اور معیاری چیزیں فراہم کرتے ہیں